हा पात्रांव सांग पात्रांव खंयच्या वाटेन खंयच्या वाटेन म्हापशा वाटेन काय बस्तोरा आनीक आमच्या हांगच्या वाटेन खोल्ले सायडीक ना कितें जालां ना कितें जालां आ जाणा पात्रांव आम आमी एक दोन तीन दीस फाटल्या दिसांनी मेंटेनंसाक बंद आशिल्ले एक आतां मेंटेनन्स जाल्या उपरान तो किदें आसा तो आमी जेन्ना परत चालू करता न्ही चालू करता तेन्ना जो भितरलो म्हेळो आसता पय तो डायरेक पयली सुरवातीक तो तुमच्या परंत थंय पावता पळयलो सुरवातीक माय एक म्हाका दिसता थोडे एक दोन तीन वोरां हें जें उदक आसा घाण पळय हेंच उरतलें आनी परत किदें जालां मात्शें खणलेली कडेन मात्शी लिकेजूय दोन तीन कडेन आसा ते लिकेजीक आमी आतां पॅकींग करपाचो आमचो प प्रयत्न चालू आसा पूण तो आजून कांय जालें ना सो मोसली आयच्या दिसा भितर हें कंप्लीट जातलेंशें म्हाका दिसता सो मात्शी कावाळ क हें करा कळ काडा मात्शी आयचो दीस जातलें फाल्यां परंत उदक तुमकां सारकें क्लियर येतलें अशें म्हाका दिसता बरोबर सारकें सारकें तुमचें पूण किरें आसा आमकां आतां किदें आलां मँटेनंसा खातीर आतां पावस परत येता न्ही आतां मँटेनंसा खातीर मात्शें आमकां तें बंद दवरून परत चालू करचें पडटा किऱ्याक परत तें तें आतां जातलें पूण जावपा जाय जावपा जाय फाल्यां परंत येवपा जाय हरशीं उदक जातलें जातलें ना जातलें जातलें फाल्यां मेरेन जातलें नक्की जातलें फाल्यां मेरेन आनी किदें आशिल्लें

न्ही बेझीक कितें आसा पावस आतां लागीं पावलां आतां वोत भरपूर पडलां आनी मात्शें तें किदें आलां आमचें ड्रेन खूब हें जाल्लें आसा म्हणजे उदकाची आमकां मात्शी शोटेज हांगा हें आसा पूण आमी किदें क कितको जाता तितको परंत चोवीस वरां उदकाचो सोडपाचें आमी प्रयत्न करता पूण कांय जाग्याचेर आमकां मात्शें तें फाटीं घेवचें पडटा नाइलाज आसा पूण आमी प्रयत्न करून तो तुमकां चोवीस वरांचे चोवीस वरां दिवपाचो प्रयत्न करता आ किदें आसात जाल्यार पात्रांव एनी टायम फोन करा आमी तुमच्या सेवेक हजर आसतले आ बरें बरें बरें बरें